हम ने सुझाव यह दिया कि अच्छे से गोड़ाई कर के और खाव घास घूस बीन के उसको फेंक दो उसके बाद गोबर की खाद डाल के जो भी पौधा लगाना हो आप गेंदा हुआ गुलाब या कुछ भी पेड़ पौधे कटहल अमरूद या शरीफ़ा या जो भी पेड़ लगाना हुआ अच्छे से पहले मट्टी को निराई गुड़ाई करने के बाद उसमें गोबर की खाद डाल के और उसके बाद दो दिन छोड़ दो उसमें गर्मी निकल जाए उसके बाद पेड़ पौधे बच्चे लगाऍं उसके बाद ही कुछ भी करें और तब पेड़ काे लगाना चाहिए सुबह शाम उसमें हल्का हल्का पानी देना चाहिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए नहीं तो उसकी जड़ें मुलायम होती हैं सड़ जाएंगे और जैसे कीट लग गया या कुछ भी लग गया तो उसमें दवा का छिड़काव भी बीच बीच में देखना चाहिए करना चाहिए दवा छिड़कना चाहिए